میں نے کبھی کسی سے میٹنگ یا کانفریس سے یا بات کرنے کے لیے ویڈیو کال استعمال کیا اور ویڈیو کال میں بھی ایپ ہے زومی ہیں ایمو ہیں واٹسپ پہ بھی ویڈیو کال بات ہوتی میرے نزدیک میں سب سے بیسٹ ایپ جو ویڈیو کال بات کرنے کا یا کانفریس پہ یا میٹنگ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے وہ ایمو ہے ایمو آپ بیسٹ ایپ ہے اس میں کم ایم بی کی خرچ ہے اور زیادہ فائدہ مند رہتا ہے اور بالکل صاف کلیئر اس میں یہ بات ہوتی ہے اس ایسا لگتا ہے اس میں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان میرے سے دور ہے ویڈیو کال پہ ایسا بات ہوتا ہے واٹسیپ پہ اییمو پہ یہ دو ایپ زیادہ خاص رکھتا ہوں میں ان پہ ایسے بات ہوتا ہے کہ لگتا ہے کوئی انسان میرے نزدیک میں ہی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں بالکل ٹو کاپی میرے سامنے لیکن وہ ہے کہاں دہلی میں جیسے میں بہار میں اب میرا دوسرا انسان جس سے مجھے میٹنگ کرنی ہے یا بات کرنی ہے وہ ہے یو پی میں شہر میں ادر کنٹری کنٹری ہی باہر کر دو دبئی لے لو یا سعودی لے لو کوئی بھی کنٹری لے لو اس سے آپ اگر ایمو پہ بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں بہت بیسٹ ایپ ہے اس میں کیلیئر کوالٹی مل جاتی ہے ایک دم صاف بالکل محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کنٹری سے یا کہیں اور سے بات کر رہے ہیں تو بہت ہی بیسٹ ایپ ہے ایمو واٹسیپ اور بہت اچھا مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت پسندیدہ ایپ ہے اس میں بہت پسندیدہ ہی ایپ ہے یہ اس کو استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے استعمال کریں بہت اچھا ایپ ہے پسندیدہ ایپ ہے ماشا اللہ